جی نمشکار سر جی امیزون سے بول رہے ہیں آپ

ایک جوڑا جوتا میں آڈر کیا تھا جو سائز غلط آ گیا میرے پاس جی جی تو اس کو واپس کرنا اس کی جگہ پہ صحیح سائز دینا ہے

جی جی ہو جائے گا اچھا اس میں پیسے کٹیں گے کتنے پیسے کٹیں گے جی تو واپس ہو جائے گا نا کب تک ہو جائے گا سر جی جی تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے ٹھیک ہے

جی تو جو لڑکے آ آئیں گے میرے پاس تو کر دے گا نا ٹھیک وہ میسج او پی ڈی آئے گا تو تو سامنے ہی میں رہے گا کر لیں گے انشاء اللہ ٹھیک ہے کب تک آئے گا سر ہو تو کوئی نمبر وغیرہ دے دیتے

ٹھیک ہے ہاں اسی نمبر پہ میسج یا واٹسپ کر دوں اس کا نمبر

جی سر ٹھیک ہے تو اس سے جب بھی ہم بات کریں گے تو بات ہو جائے گی نا ٹھیک ہے اچھا یہ اسی ایریا کے لڑکا ہے ٹھیک ہے سر پھر ہم میں اس سے بات کر کے بلوا لیتا ہوں اور مجھے سات کے جگہ پہ چھ نمبر چاہیے جی جی جی جی چھ نمبر جوتے چاہیے اچھا ٹھیک ہے تو اس کو ہم فون کر کے بتا دیتے ہیں اچھا آڈر پھر سے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے تھینک یو